मां जेके प्रोडक्ट जी ॻाल्हि करणु थी वञां हू प्रोडक्ट आहे मुंहिंजो शैम्पू जेको मां हींअर हींअर अमेज़ोन खां घुरायो हो हा हू शैम्पू हू हणी मुंहिंजा वार एॾा साफ़ु सुथरा ऐं एॾा सुठा थी विया आहिनि मुंहिंजा वार झड़णु बि घटि थी विया आहिनि आहे थोरो महांगो लकिन हिकदमि असरुदारु शैंपू आहे उन शैम्पू जो नालो नाशी आर्गन शैम्पू आहे हा ॾाढो सुठो कमु कंदो आहे बसि करिणो छा आहे पाणी में विझो ऐं थोरो सो मिलायो ऐं लॻायो पोइ जो तव्हां जा वार शाइन कंदा जो चमकंदा तव्हां सोचे बि न था सघो एॾा चमकंदा अहिड़ा चमकंदा ॾाढो मस्तु शैम्पू आहे हा